हलो कोण उलयता हां हां हां हय हय हय हय तुमी कोण उलयता हां हां हां हां ओके ओके हय ओके ओके ओके हांगच्यान तीन वॉटरफोल आसा आमचे बरे हांगा एक कुस्कें आसा बामनबुडो आनी बुपरा तीन वॉटरफोल जे आसा ते बरे आसा लागीं तुका हांगच्यान हो मेळटलें बुपरा आनी बामनबुडो

हय तुगे गाडी वता तूं कसली गाडी घेवन येला कार घेवन येला कांय बायक घेवन येला हां हां हां ओके ओके कार वता तुगेली वचपाक मेळटा कांय प्रोबल्म ना डायरेक्ट वॉटरफोलाक ना ना ना उदक थंय कांय ना तुमकां थंय उदकांत बिश्टे दोंपरभर आसतलें चड कांय ना बामनबुडो थंय उदक कांय ना चड व्हडलेंशें बुपराक तुका मातशे कमरभर उदकांत उदक आसता न्हांवपाक मेळटा तुका तशें कांय प्रोबल्म ना बुपराक गेल्यार न्हांवपाक मेळटलें बुपरा बरें आसा सायड बाय सायड तूं मागीर बामनबुडो सेटर्डे संडेक पुलीस आसता आनीक तुका आल्कोहोल बीन कितें आसा म्हळ्यार सोरो बिरो कितें घेवन गेले जाल्यार हय हय हय तुमी कितें जेवण तशें कांय प्रोबल्म ना मस्तीपणा मातशे चलपाक ना क्राउडीड आसतलो तुका मातशें आयतार न्ही सो तुका प्लेस मातशे क्राउडीड मेळटलो पुलीस आसता सेक्युरिटी आसता थंय तशें कांय प्रोबल्म ना इव्हन तुका कितें खावपाक जाय जेवण ना जाल्यार अशें कितें तूं खातलें रोसा आमलेट ना जाल्यार जेवण बी जेवतले जाल्यार थंय बुपरा म्हणटा थंय तुका जेवणाचें हॉटेल बिटेल लागींच मेळटलें बामनबुड्यार तूं हय हय हय हय वॉटरफोल ट्युपिस्ट डॅस्टिनेशन म्हणून लोकांनी सोरो बिरो घातला सो तुका वचून खावपाक मेळटा तुका लागीं बुपरा आनी बामनबुडो ते बरे प्लेस आसा सारके बरे सगळें बरें आसा नॅचर सारको बॅस्ट आसा पळोवपाक बिवपाक बरें दिसता हय हय हांव तुका वॉट्सॅप करता लॉकेशन फोनाचेर तूं मागीर लॉकेशन लावन तूं ट्रॅव्हल करपाक शकता बट प्रोबल्म कितें तुका नेटवर्क मेळना थय आ तूं जर एक तर जियो ना जाल्यार एयरटेल बी कितें घेवन आसा न्हू जाल्यार तुका नेटवर्क मेळचो ना सो इफ कोणाक हां ओके ओके ओके कोणाक अर्जंट कितें मेसेज बीन आसा जाल्यार पयलेंच घालून दवर सो मागीर आनीक हें नाका न्हू तुमचें हांव धाडटा तुका वॉट्सेपाचेर लोकेशन धाडटां बरें तर हां ओके ओके बरें